हमारी हमारे गाँव में जो चुनाव होता है तो जो है आते हैं पोश्टर चिपकाते हैं पूछते हैं जो है हाल चाल कैसी हो तुम तो मैंने बोला ठीक हूँ तो बोलते हैं यही मेरा चुनाव निशान है आप इसी पर वोट दीजिए आते हैं माइक लगाकर बोलते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह यही है इसी पर आप लोग हमें विजयी बनाइए अब आप लोग हमें वोट दीजिए अ यही से जिताइए हम लोग तुम्हारे लिए कुछ करेंगे जो है हम लोग ने माना कि ठीक है हम लोग आपको ही ओट देंगे आप ही को जिताएँगे आपकी आपके ही जिताएँगे आप ही विजयी होंगे लेकिन जब चुनाव होता है हो जाता है तो हम सो हम लोग चुनाव के दिन जा जाकर उन ओट देते हैं जब ओट उन लोगों ने पा जाते हैं जीत जाते हैं तो हमारी कुछ ऐसी समेस्या है कि वह लोग से हमने कहेल कहती हूँ कि मेरा यही काम करना है तो उन लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो कहाँ की रहने वाली हो वो लोग हम हम लोग को चीन्हते नहीं पहिचानते नहीं कि तुम लोग कहाँ के हो कहाँ रहो रहोगी क्या कर क्या करना है वादा करते हैं फिर भूल जाते हैं कहते हैं हम यह हुआ वह हुआ ऐसा हुआ करते नहीं हमारे लोग का काम वो जब आप वो जो है जीत जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं जब तक जीते नहीं रहते तो इधर लेकर पोश्टर उधर लेकर पोश्टर माइक लेकर गाड़ी से फैलाऊ करते हैं माइक में वह हमें भारी से भारी विजयी बनाइए जिताइए तो हम लोग यही तो जब ओट दे देते हैं जीत जाते हैं तो हम लोग का कुछ नहीं सुनते कुछ नहीं काम करते तो हमारे लोग को पहचानते भी नहीं हैं कि तुम लोग कौन हो कहाँ के हो हमारे सबकी यही समेस्या है हाँ जो है कि ओट दे देते हैं जिता देते हैं चीन्हते नहीं तो हम लोग ऐसे परेशान रहते हैं इन लोग से क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता तो जीत तो जाते हैं वे लोग तो मौज करते हैं जो है कि क्या करूँ हम लोग की यही समेस्या है माइक लेकर पोश्टर लेकर आगे पीछे घर में कुल चिपकाते रहते हैं मिलाते रहते हैं सभी समस्या यही है